ہاں بولیے کون ہو یہ ساؤتھ انڈیا شاپنگ مال پیٹنی سکندرآباد کا نمبر ہے یہ ٹھیک ہے ویسا ویسے بھی یہ آپ کو کتنے پیسز چاہیے ایک ایوریج کے حساب سے آج کل کامبینیشن ایک ہی کلر کے نہیں نہیں نہیں برابر ہے ابھی دیکھیے آپ اگر کاٹن کا لے رہے ہیں تو میڈیم رینج آتا تھوڑا فینسی لے رہے ہیں جیسا کوکیٹ کا آتا بنارس کا جو رہتا اس میں تھوڑا رینج بڑھتا ریڈی میڈ میں بھی اگر آپ آ کے میرے کو سائزس بول ڈالے جیسا اسمال میڈیم لارج ایکس ایل ڈبل ایکس ایل بھی سائزز میں کتنے کتنے پیسیز بولے تو میرے شاپس ہے میرے حیدرآباد میں فورٹٹی فائیو اسٹورس ہے حیدرآباد میں اپنے یہ تلنگانہ میں تو وہ اسٹور سے میں کیا ہے کور کر لیتا ہوں آپ میرے کو ایک ون ویک کا ٹائم دے ڈالے آپ کا بجٹ کتنا ہے اگر نارمل میں لینا چاہ رہے ہیں جیسا کاٹن ہے تو اس میں کیا ہے تھاؤزنڈ ٹو ففٹین ہنڈریڈ کی رینج ہے اچھا اچھا اچھا آپ اگر ٹھیک ہے آپ کی خود کی شاپ ہے بولے تو ہمارا ویر ہاؤز رہتا آپ ویر ہاؤز پہ جا کے ڈائریکٹ آپ ہمارے جو رہتے نا ویر ہاؤز پہ ان لوگوں سے وہاں پر جا کے آپ لے لے سکتے کیوں بولے تو یہ تو ہمارا ریٹیل یہ برابر ہے وہاں پر آپ کو نا برابر ہے میں آپ کو نا نہیں بول کے نہیں بول سکتا ہوں کیوں بولے تو یہ تو ریٹیل شاپ ہے اب اس میں بولے تو میں آپ کو جتنا لے رہے ہیں میرے ریٹیل کے اس میں ہم لوگ مینیمم ٹین پرسینٹ آپ کو میں ڈسکاؤنٹ کر سکتا ہوں آپ ایک دم بلک میں لینا چاہ رہے ہیں بولے تو میں ڈائریکٹ آپ کو ویر ہاؤز بھیج دیتا ہوں جو ہمارا ہیڈ آفس رہتا وہاں پر کیا ہے بولے تو مین اونرس جو رہتے ان لوگ کا رہتا کیوں بولے تو اب یہاں اپنے ہینڈ اوور آپ ویر ہاؤز چلے گئے تو آپ کو فائدہ رہتا کیوں بولے تو یہ ریٹیل ہے ریٹیل میں کیا ہے میگزیمم ہمارے کو لاک سسٹم رہتا کمپیوٹر پے ایس اے سیلس مین کو بھی کیا ہے ٹین پرسینٹ سے بڑھ کے نہیں ہوتا تو میں اپنا خود کا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں ٹین پرسینٹ ہوتا اپنے کو وہ وجہ سے بول رہا ہوں میں آپ کو اچھا ٹھیک ہے اوکے تھینک یو ٹھیک ہے تھینک یو